ल्हानपणांत म्हाका आईन रामायणाचें पुस्तक दिल्लें आनी तें वाचता आसतना जेन्ना रामाक वनवासाक धाडपाचे खातीर कयकयीन दशरता कडेन वर मागले आनी दशरथ ताका नाका आसतना सुद्दां ताणें तिका वचन दिल्लें म्हूण ताका ताजें वर मान्य करचें पडलें आनी रामाक वनवासाक धाडचें पडलें तेन्ना जे पळय तांचें संभाशण किंवा संवाद जातात तें आयकून म्हाका खरेंच रडपाक आयलें